میرے ریاست میں ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور ہم سب بھائی چارے اور آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں چونکہ یہاں پہ ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں اس لیے یہاں پہ تمام مذہبی تہوار بھی منائے جاتے ہیں جیسے کہ دیوالی عید کرسمس لوہری وغیرہ دیوالی میں ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور ان کو ان اس کی بدھائی دیتے ہیں عید پر ہم گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھر جاکر عید کی مبارکباد دیتے ہیں میں یہاں پر عید الفطر اور عید الاضحی کا تہوار مناتا ہوں